अलग अलग मौसममे जेना भऽ गेल अहाँकेँ गर्मी ठण्ढा बरसातमे दौड़यके लेल टिप्स ई अछि जे जे हम ई कहय लेल चाहैत छी जेना गर्मीमे तऽ गर्मीमे दौड़यके लेल कोनो अहाँकेँ जरूरी नहि अछि जे दुपहरियामे मोर्निंगमे गर्मीमे अहाँ कखनहुँ दौड़ि सकैत छी अहाँ मोर्निंगोमे दौड़ि सकैत छी डेओमे दौड़ि सकैत छी आ साँझोमे दौड़ि सकैत छी तऽ गर्म मोर्निंगमे दौड़यसँ ई सुविधा हएत जे अहाँकेँ गर्मी कम लागत दौड़यमे बढ़िआँ लागत ज्यादासँ ज्यादा अहाँ दूरी तय कऽ सकैत छी तऽ आ दुपहरमे ई हएत जे अहाँकेँ कनि थकावट हएत आओर आओर कनि बोरिंग फील हएत शामोमे कनि बढ़िआँ रहैत छै शामोमे अहाँकेँ गर्मी कम लागत कियाकी ठण्ढाक मौसम रहतै कनि हलकाके तऽ दौड़यमे अहाँकेँ बढ़ियाँ लागत आ ठन्ढामे जे छै ठन्ढामे अहाँकेँ मॉर्निंगमे ठण्ढे लागत साँझमे अहाँकेँ ठण्ढे लागत अहाँकेँ दौड़यमे कनि आसकति भऽ सकैत अछि ताहि दुआरे अहाँ मोर्निंगमे मने वर्षा अथी ठन्ढामे अहाँ आरामसँ दौड़ि सकैत छी सुबहके सुबहके सुबहके अहाँ आरामसँ दौड़ि सकैत छी ठण्ढिओमे तऽ ओ तऽ बरसातमे अहाँकेँ दुनू टाइम दौड़ि सकैत छी सुबहमे तऽ खास कऽ के सुबहमे बड नीकसँ दौड़ि सकैत छी अहाँकेँ कियाकि बरसात भेल रहतै तऽ दौड़ैओमे कनि बढ़िआँ लगतै जगहसभ क्लीन भऽ गेल रहतै किछु जे किछु अहाँके तऽ दौड़यवलामे दुर्घ दुर्घटना नहि भऽ सकैए सुबहमे बढ़िआँ रहतै गाड़ीसभ कम चलतै दौड़यमे दौड़यमे अहाँकेँ दिक्कत नहि हएत तऽ इएह भऽ गेल अहाँके मौसम समय